जी नमस्ते डॉक्टर साहब वेदांता क्लीनिक से बात कर रहें हैं हैलो रघु सर नमस्ते वेदांता क्लीनिक से बात कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे उसके लिए आँखों में पानी आ रहा है और देखने में थोड़ी दिक़्क़त हो रही है तो आप आप कब मिल जाएँगे क्लीनिक पर जी कितने बजे तक क्लीनिक खुला रहता है आपका बता दीजिए मुझे तो मैं आ जाऊँगा बजे तक खुला रहता है डोक्टर साहब मेरे आँखों में क्या है जो मैं बता रहा हूँ जो दिक़्क़तें आ रहीं हैं आप सुन लीजिए थोड़ा दिक़्क़तें हैं थोड़ा पिछले तीन दिनों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है आँखों में और जलन कर रहीं हैं रात में भी जलन करती हैं ओर सुबह जो है वो आँखों में बहुत बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से तो मैं पूछने जा रहा हूँ कि उसमें यानी की खर्चा कितना हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं कुछ बड़ी बात तो नहीं है कोई ज़्यादा ऑपरेशन तो नहीं होगा उसमें कुछ जी तो पर जो अभी क्लिनिक में क्या होता है कि टेस्ट कल हो जाएँगे जो भी परिक्षण होगा जी तो मैं कल ज़रूर आऊँगा तो आप टाइमिंग बता दीजिए टाइम जी आप टाइमिंग बता दीजिए कितने बजे से कल आ जाऊँगा मैं जी जी हाँ जी हाँ तो तक़रीबन दस करीब दस हज़ार करीब खर्च हो जाएगा नहीं डॉक्टर साहब दस हज़ार रुपए करीब खर्च हो जाएगा थोड़ा उस कम बताएगा या ज़्यादा हो जाएगा खर्च जी हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द दस बजे आ जाऊँ जी वो बेहतर रहेगा में कल आने की कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द और टेस्ट करवा लूँगा आप बस देख लीजिएगा जी हाँ जी आँख से पानी निकल रहा है मेरको तकलीफ़ है बहुत जी जी ठीक है डॉक्टर साहब मैं कल आता हूँ फिर